السلام علیکم الحمد للہ جی جی جی ہاں الحمد للہ تقریباً ڈریسیز ریڈی ہیں آپ کے ہاں ہر کلاسز کے لمٹیڈ ففٹین ڈریسز ریڈی ہے

نہیں سر میں آپ کو نہیں نہیں انشاء اللہ آپ کو جی ان شاء اللہ آپ کو وہ اس سال آپ کو اچھی کوائلٹی بیسٹ سروس ملیں گی اب آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملیں گا جی مجھے بھی آپ سے اسکول سے میرا پیمنٹ نہیں آیا

جی جی اچھی بات ایڈمیشن ہونے کے بعد ہم کال کر دیجیے کہ ہم آپ کے اور جو بھی آگے آرڈرس دیں گے اس کو بھی ہم کمپلیٹ کر دیں گے تقریباً ایل کے جی نرسری ہائر کلاسز کے ٹونٹی ففٹین ڈریسز ریڈی ہے

ہاں جی ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ کی سنوں اچھی بات ہے آپ پیمنٹ کر دیجئے اطلاع بھیجئے ہم آپ کو بھیج دیں گے اچھی بات ہے